हॅलो हय हय सांगात बरें तुमच्या घरांत इल्लो सनलायट येता कारण जरी आमी इनडोर प्लाण्ट जरी म्हटली तरी तांकां थोडी तरी सुर्याचो उजवाड जायच आसता नाजाल्यार तुमच्या घरांत जर मात्तूय जर सनलायट जर येयच ना जाल्यार एक वीक तुमकां घरांन तें झाड आनी एक वीक एटलीस्ट वताक तें मात तरी तुमकां दोवरचेंच पडटलें सो तुमच्या घरांत सुर्याचो उजवाड कितलोसो येता बरें सो बरें हय सर तुमी स्टार्टींगाक थोडीं इजी टू मैनटैन जी प्लांट्स आसता बरें सर तुमी स्टार्टिंगाक इजी टू मैनटैन जी प्लाण्ट्स आसतात जीं इनडोर प्लाण्ट्स आसता जशें की मनी प्लाण्ट आसा स्नेक प्लाण्ट आसा तें घेवून तुमी स्टार्ट करपाक शकतात आनी ती जर तुमकां दिसता की स्नेक प्लाण्ट म्हणून आनी एक आसता जाका सकलण म्हणटा सो एक्चुली तेका एर प्युरिफायींग प्लाण्टू म्हणटात आनी तें चड करून घरान भितर इजिली लावपाक शकतात कारण तेका सनलायट चड लागना पंदरा दिसांतल्यान एकदां सुद्दां जर तुमच्या गेलरी जर दवरलें उदक बी पंदरा दिसांतल्यान सुद्दां एकदां घातल्यार ह्या झाडांक खूब जालें मनिप्लान्टाक एटलीस्ट विकांतल्यान एकदां तरी तुमकां घालचें पडटलें होय होय होय तेंकां चड उदक लागना होय होय होय होय कांय मदीं आनी कांयच पळोवपाची गरज आसना ताका कित्याक इनडोर प्लाण्ट्साक डेली कांय सनलायट मेळचना सो उदकाचें इवोपरेशन बी जायना रेट तुमकां दोनशें ते तिनशी रूपयानीं पडटलें मनी प्लाण्ट सवाय आसता शंबर ते देडशी रुपयांनी पूण तुमी जर हाथबर थोडीं जर झाडां घेतात जाल्यार आमी थोडो डिसकावण्ट धरपाक शकतात आमी आयतार सोडून सगळे दीस ऑपन आसता णव ते पांच तुमी जाय तेन्ना येवपाक शकतात बरें बरें थँक्यू